تلنگانہ کی تفریح والی مشہور شکلیں ہیں چار مینار گولکنڈہ قلعہ سات گُنبد موسم جائی مارکیٹ جی وی کے مال ٹی وی آر نیکلس روڈ ٹینگ مان وغیرہ وغیرہ